जो कुर्ती मूं चयी मां ऑडर कई आहे न उहा कुर्ती हुन टाइप जी आहे ई न हुन में जेको कलर उहो हुन में जेको मटेरीअल तव्हां ॾेखारियो न लॻियल आहे हुन खां सॼो अलॻ ई टाइप जी शई आईं आहे मूंखे मतलबु जंहिं कलर में सिलेक्ट कयो उहो कलर बि न आहे जंहिं मु मां कपिड़ो सिलेक्ट कयो उहो कपिड़ो बि न आहे अने हिकदमि फ़ेड कलर आयो आहे मतलबु हुन में कोई बि शइ लॻे नथी की जेकी मूं ऑडर कई आहे मतलबु आऊं हुन कुर्ती लाइ करे बिल्कुलु ख़ुशि न आहियां हुन में न वर्क आहे न छा हुन में ॾेखारियूं तव्हां वर्क वारी कुर्ती आहे पर ई हिकदमि प्रिंटेड कुर्ती आई आहे हिन में कोई बि टाइप जो वर्क क कुझु बि न आहे करणु त उहो शइ मूंखे बिल्कुलु बि समुझ में न पेई अचे तंहिं करे आऊं हिकदमि नेगेटिव आहियां हिन शइ लाइ करे मतलबु उहो शइ मूंखे मांॻेई न पेई वणे